अगर टेक्नोलॉजीके बारेमे हमरासँ पुछबै तऽ टेक्नोलॉजी शिक्षा मनोरञ्जनके ई व्यापारी या उद्योगपति आ नेतासभ जे छै बदलि देलकै हेँ ई बात सही छै किआकि आइ टेक्नोलॉजी अभीके आ उन्नैस सए एकानबेके दशकसँ लए कऽ ई दू हजार तेइसके दशक तकमे टेक्नोलॉजी ओहिसँ पहिलुका देख लियौ उन्नैस सए एकानबेसँ पहिलुका आ अभी दू हजार तेइसके जे चलि रहल छै वर्तमानमे तऽ दुनूके जे भारतके विकासके जे दर छै ओना भारत विकासशील छै ई तऽ पता यए जे विकासशील मतलब होइत छै जे दर ब दर जे विकास करय जे विकासके पथपर अभी निरन्तर आगाँ बढ़ि रहल छै तऽ ओहि हिसाबसँ उन्नैस सए नब्बेमे जे देखबै तऽ आ अभीके अपेक्षा जे करबै ओहिसँ तऽ अभी ओहिसँ बेसी छै ई सभके कारण छियै ई उद्योगपति आ व्यापारी जतेक भी छै नीक नीक आ टेक्नोलॉजी जे कि टेक्नोलॉजी शिक्षा मनोरञ्जन व्यापार आ परिवहन के क्षेत्र जे छै भारतकेँ बहुत आगाँ बढ़ा देलकै हेँ ई मे हमरासँ पुछबै तऽ उद्योगपतिके नाममे हम कहब पहिलुक रतन टाटा जे जेकि ब्रिटिश शासनसँ पहिले ई अपन मतलब हिनकर सभके टाटा साहेबके कम्पनी स्थापित भेलै रहए उन्नैस सए सातेमे तहिएसँ बुझू तहिए ओ ओहिमे अस्वतन्त्रता रहै हमसभ गुलाम रहियै ओहि समयमे तखने ई स्थापित कए लेलखिन इएह तकर सभसँ पैघ उपलब्धि भेलै ओकर बादसँ ओ धीरे धीरे अलग अपन राज्यमे खोललखिन आ अलग अलग देशोमे ई अलग अलग राज्योमे टाटा स्टील कम्पनीके किछु किछु देलखिन जाहि कारणसँ बहुत सारा ब्रान्च देलखिन जाहि कारणसँ लोकके व्यापार बढ़लै आजीविकापर असर पड़लै जे लोक कनि मनि जे पहिलुका अपेक्षा जे गरीबी दर रहै ओ अभी कनि सही चलि रहल छै धीरे धीरे विकासशीलके हिसाबसँ सही चलि रहल छै ओकर बाद हम कहबै अम्बानीके बात अम्बानी जे छै जकर जिओ रिलायन्स कम्पनी छै ओ जिओ रिलायन्स कम्पनीमेँ देखियौ आइ ओ जे बी एस एन एल सभके जमाना छै अभी जे स्थिति छै ओहि हिसाबसँ अगर बच्चाके जे कहल जाइ छै अहाँ टेक्नोलॉजिओ से पढ़ि सकैत छी ओ नहि भए सकितै लेकिन आइ अम्बानिके ई जिओ रिलायन्स कम्पनीपर भारतके फिफ्टी परसेन्टसँ बेसी जनसँख्या अपन ओहिसँ लाभ लैए आ आरो जे भी इन्टरनेटसँ जुड़ल काज यए जल्दीसँ जल्दी कए पाबैए तुरन्त कए पाबैए ई अम्बानीके अध्यक्षतामे जे ई कम्पनी यए रिलायन्स कम्पनी यए ओतय ओकर बाद कहबै तऽ अडानीके बारेमे हम कहब गौतम अडानी अडानी जे छै पहिलुक एहन भेलै जे ई इजरायलके बन्दरगाहकेँ खरीदलकै तऽ इहो बहुत पहिलुक इन्सान छियै भारतके मतलब भारत आइसँ पहिने कहिओ नहि इजरायलके कोनो बन्दरगाह किनलकै ई इजरायलके बन्दरगाहकेँ किनलकै तऽ ईसभ उद्योगपतिके कारण आइ भारतके नाम ऊचांँसँ ऊचांँ स्तरपर आबि रहल छै टेक्नोलॉजीके मामलामे शिक्षा स्तर भी नीक छै आ व्यापरमे तऽ सभ दुनियाँके सभ आबि रहल छै अमेरिका भी बहुत मदद कए रहल छै